आंनि आंनि न'आव जुनाद फिसिनायफोरखौ अननानै आं नाम दोन्दों बिसोरनि मुंखौ आङो हय सैमा मावजि बा मोसौ आं बिसोरखौ नाम दोन्दों नामा जाहैबाय मावजि ना मेखि आरो सैमाना खालु आरो मोसौखौ मासे आङो मोसौखौबो नाम दोन्दों मोसौनि नामा मेना बिसोरो नामखौ गाबज्रिबानो फैयो बिसोरो आंनि रावखौ खोनायोब्लानो फैयो आरो आं गाबज्रिहरबानो सैमाबाबो मावजि आरो मोसौ आं बिसोरखौ जोबोर अनो आरो जोथोनबो लायो बिसोरनो आङो जानाय लोंनाय सम सम आङो समाव होनांगौ आरोखि जेनबा जानाय टाइमाव मावजिनो हक सैमानो हक मोसौबाबो गलियाव लाबोनाय समाव आङो गलियाव लाबोनाय समाव होनांगौ आरोखि मोसौनोबाबो दाना अब्लासो मोसौआबो सेहेरा बा गाइखेर आरि गोनांबा गाइखेराबो ओंखारो बुरजा दा बेफोरखौ जोङो जोबोर जोथोन लानांगौ आरो अननांगौ मोसौ सैमा मावजि नामखौ होनबानो फैयो मोसौखौबो जोथोन लानांगौ सम सम बिदिनो गरम जायोब्ला सायख्लुमाव बोनानै दोनफैनांगौ दै होनांगौ दोस्लायनांगौ बा सैमाफोरनोबाबो मानसि होआब्ला सैमाफ्राबोथ' बोरै मोनजानो जानाय लोंनाय होनांगौ बिदिनो मावजिनोबाबो होनांगौ मावजियाबो खामानियाव होयो बा एन्जर हमो न'आव एसे एनै एन्जरा बरहाबा मावजि थायोबा खम जायो आरो बा सैमायाबो बिदिनो सिखारि बा मानसिनि राव लायो नालाय सैमा सिखारियाबो बिदिनो दाव हिरि होसोनो थिनोब्ला होसोयो अरनानै होयो हाथर खुबैनानै होब्लानो दा आं ओंखायनो बिसोरखौ जोबोर जोथोन लायो आरो बे सैमा मावजि मोसौ बिसोरखौ नाम दोननानै आङो लिंहरो दा बिसोरो आंनि रावखौ खोनायोब्लानो खारबोयो बा खारबोयोब्ला आङो बिसोरनो जानाय लोंनाय होनांगौ मोसौनोबाबो गलियाव हाबफैबा दाना होनांगौ बिदिनो रन्दै जिगाब आरि दानफ्लेनानै गुनदै लगायनानै होनांगौ आरो अब्ला मोसौनि माबायाबो गाइखेर हिरियाबो बारायो बा नोङो बेखौ जोङो बुरजा मोनोबाबो लोंनोबो मोनबाय हयथ' बारा जानायखौ फाननानैबो खरस जाननो मोनबाय बेफोरबायदि जायो आरो आरो मावजिबाबो बिदिनो खामानियाव होयो जोंनि न'आव उफ्रुद्रुगबा बाराबा बिदिनो माइ माइरं माबायो नालाय जों मावजिखौबो दोननांगौ जायो न'आव ओमफ्राय बिसोरखौबो जोङो आदरानो लानांगौ जाहैबाय जानाय लोंनाय होनानैबाबो फिसिजाग्रा जुनार नालाय जोङो बेखौबो फिसियो आ सैमाबाबो बिदिनो हरावबो सिखाव सोङो बा बिदिनो हरनि समाव फैयोब्लाथ' सैमाया सोरबा मानसि बा दस्रा सैमाखौ नुबा सोङो अब्ला जोङो बुजिबाय आरो न'आव हरनि समाव बिदिनो सैमा सोङोबा जों राव हरोबा बा एसेसो सोरबा सिखाव आरि फैनायबाबो बिसोरो माबा जाबाय आरो सोंनाय साइस बाइसावबो जोङो हमनो हायो सैमाफोरखौबाबो ननि मानसिफोरखौ माबादि सोङो बा मालाय मानसि सिखाव आरि मोसौफोरखौ माबादि सोङो जोङो बेखौ बुजिनो मोनो आरो ओंखायनो जोङो बिसोरखौबो न'आव फिसिनानै जोथोन लानांगौ आबार खालामनांगौ जानाय लोंनाय होनांगौ नाम दोनबाय नालाय बिसोरबो गावबा गाव नामखौ गाबज्रिबानो खारबोजोबो आरो सैमानि नामखौबो सैमा होनबा बेयो गाव नाम दोनजानायखौ बुङोबा फैबाय बा मावजियाबो गावनि नामखौ बुङोबा मावजियाबो फैयो बा मोसौआबोथ' मानसिनि रायज्लायनोसो रोङा मोसौआबो मानसिनि रावखौनो लायो जेनबा नोङो मोसौआबो मानसिनि राव लायो नालाय बिगोमाखौ नुयोब्लानो मोसौआबो नायहरगोन थाथ'गोन लायनो थां हिरिनो थां बा नोङो लिंहरनाय हिरिनाय बिस्राबो थाल दङ बिनिखायो जोङो बिसोरखौ जोबोर जोथोनबो लानांगौ अननांगौ जायो सम सम मोसौफोरखौबो थुखैनांगौ जायो जोङो